हाँ बोलिये अच्छा आम का गांछ लेना है सब कुछ है आम है बीजू है मालदा है आम्रपाली है कलकतिया है आपको कौन सा लेना है

आम्रपाली देंगे तीन सौ का और ये मालदा है ढाई सौ का दे देंगे कलकतिया दो सौ का बीजू डेढ़ सौ का आपको कितना लेना है आप आइए ना दो रुपया कम दीजिएगा और क्या फिर कलकतिया का बोले हैं डेढ़ सौ रुपया और क्या किशु नहीं इसकाे ढाई सौ रुपया किशन भोग का दो सौ पचास आप आइएगा दो सौ चालीसे दीजिएगा और क्या हो गया सुनिए हम लोग भी नहीं खरीद कर लाते हैं ना नहीं नहीं नहीं नहीं मेरा आम बीच अगर पहले भी लेकर दिन जाते हैं न और अभी मेरा कोई नया बिज़नेस तो नहीं है पुराना बिज़नेस है ना और हम लोग भी घर से घर में नहीं उगा के करते हैं ना खरीद के लाते हैं हम लोग भी जाते हैं बस से गाड़ी बुक कर के जाते हैं फिर वहाँ खरीदते हैं तो वहाँ से लाते हैं घर में नहीं रखते हैं ना घर का चीज़ अगर आपको कुछ भी कम ही में देते हैं लेकिन हम भी लोग भी खरीद कर लाते हैं अब देख लीजिए खाकर के मीठा होगा तब आप हमको पैसा दीजिएगा लेकिन इसमें कम नहीं होगा देखिए बाज़ार में भी है आम मेरे पास भी आम है उसे हो यहाँ तो हाँ हाँ और पहले भी ले जाते हैं हमसे और अभी भी लेने आई हैं आप पाँच रुपया कम दीजिएगा तो सही है लेकिन मत कीजिएगा समझिए अपने देख लीजिए ना पसंद करिए ना कौन लेना है आपको तो देखिए आम्रपाली लेना है तो जो आम खाइएगा सब मीठा में मीठा है एक भी आपको खट्टा मिल जाएगा तो आपको पैसा वापस मेरा एक खट्टा मिल गया तो वापस हाँ पैसा पूरा का पूरा

हाँ हाँ ठीक है ठीक है लीजिए लीजिए न पसंद करिए और लीजिए जो अम्बी है वो पाँच कम ही दीजिएगा क्या हो जाएगा फिर भी तो देखिए ना तो फिर भी पसंद करिए फिर भी देखिए जो कौन फिर आपको लेने को अच्छा है हम लोग थोड़ी नया बिज़नेस किए हुए हैं हम तो पुराना करते हैं न आप तो कितना बार खरीदकर भी ले जाते हैं ठीक है ठीक है आप पसंद करिए और लीजिए ठीक है